जी पेंटिंग करै के लेल तऽ भारी तऽ ओते नहि छै लेकिन जिनका आबै छै करय हुनका लेल तऽ सब चीज हल्के गुण होइ छै आओर की करबै तऽ पहिले पेपर ओकर कागज अबै छै ओहि कागज पर ले के फूल छापल रहै छै तऽ पहिले कागज पर छापि कए देखलहुॅं तेकर बाद फेर कपड़ा पर फूल बनेलहुॅं फूल बनाए के तब ओहिमे पेंटिंग करै के लेल फिर ओहिमे फ्रेम लगेलहुॅं फ्रेम से फिर ब्रश ओकर अबै हय जीरो पॉवर जीरो के अबैए वन के अबैए एक के अबै छै दू के अबै छै तीन के अबै छै चारि के अबै छै हमरा जेहन फूल बनाबै के मन करै छै ओहन ब्रश के हम अपन इस्तेमाल करै छियै आ ओहि रंगके इस्तेमाल करै छियै रंगमे तऽ सब बारह कलर के रंग रहै छै आ जेहन जेहन रंग से हमरा मन करै छै बनाबै के अगर कपड़ा पर बनाबै के मन करै छै फूल मे तऽ फूल बनेलहुॅं आ नहि तऽ बोर्ड बनाबै के अगर मन करै छै हमरा तऽ बोर्ड से बोर्ड पर अगर बनेलहुॅं तऽ पेंटिंग मे बहुत ढंग के अबै हय चुरमुरो के साथ बनायल जाइ छै चुरमुर मे भी हर कलर के चुरमुर सब रहै छै ओहो से आ नहि तऽ अगर ककरो अगर कोइ आदमीये के मन होइ हय कि हिनकर पेंटिंग हम केना बनतै बगल के लोक कहलक कि हय ओकर पेंटिंग तू उतारहक तऽ देखियऽ केना तू बनाबै छऽ बहुत आदमी ओहने एगदम पेंटिंग कऽ दै छथिन आ बहुत आदमी से भेल या नहि भेल तऽ दोसर से सीखय के लेल ओ बहुत रहै छथिन कि हम सीख लेबै तऽ जादे अच्छा आ मिथिला के तऽ सब से बड़ा पेंटिंगे छै हर चीज मे कहीं रेलवे स्टेशन जाइ छियै तऽ ओहू मे देखै छियै पूरा पेंटिंग के काज उज भेल रहल छै या दिल्ली मे जाउ तऽ दिल्लीयो मे देखै छियै पटना मे भी देखै छियै हम जहाँ जहाँ घुमलहुॅं वहां वहां देखलहुॅं कि पेंटिंग ई मधुबनी के तऽ सबसे बड़ा ई मिथिला पेंटिंग नामी छै